नमस्ते मैम जैसे कि बोल रही हूँ मुझे गमला लेना है इसमें फूल लगाना है कौन सा कौन सा गमला कौन सा फूल रखी हो गमले में लगाने के लिए कौन सा बढ़िया रहता है

हाँ हाँ वह जो गमला हाँ कौन अच्छा रहता है मैम

अच्छा अच्छा कितना रेट है कितना कितना रेट है एक गमले का कितना रेट है कितने पैसे के दोगी नहीं तो बताओ ना मुझे प मुझे पाँच पौधे लेना है कितना रेट है अलग अलग अलग अलग पौधे लेना है कितना रेट लगाओगे बहुत महंगा दे रही हो बहुत महंगा है तीन तीन सौ चार पाँच लेने है तो चार पाँच लेना है तो इतना महंगा दोगी तो लगाने के बाद ख़राब तो नहीं होगा ना पौधा नहीं नहीं बहुत लगाने के बाद सूख जाता है पौधा तो सूखेगा नहीं ना छाया में रखा जाता है फूल

अच्छा धूप में लगेगा तभी तो अच्छा से फूल खिलेगा अच्छा अच्छा ठीक है लेकिन ज़्यादा रेट लगा रही हो यह नहीं गमले के साथ पौधा देंगी कि सिर्फ़ गमले गमला दोगी पौधा रहना चाहिए ना उसमें नहीं तो पेड़ क्यों नहीं दोगी हाँ हाँ हाँ जब चलो ठीक है ठीक है ठीक है तब